भोपाल में कई योजनाऍं चलाई जाती हैं स्वास्थ्य के लिए भी जैसे कि मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्ड चलाए गए थे जिसके ज़रिए पाँच लाख रुपये तक का इलाज मुफ़्त किसी भी प्राइवेट बड़े से बड़े अस्पताल में फ्री में किया जाता है यहाँ पर कई सारी योजनाऍं चलाई जाती हैं महिलाओं के लिए जो शिक्षित महिला हैं उनके लिए बहुत सारी छूट हैं कि वो अपनी पढ़ाई में कम राशि दें फीस के तौर पर और कई सारे इनको इस्कॉलरशिप दी जाती है अभी फिलहाल ही में भोपाल के मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंग चौहान जी ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है लाडली बहन योजना जिसके अन्तर्गत वह उनकी महिलाओं को हर महीने एक हज़ार रुपये की राशि वितरण करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना के तहत भी वे छोटी कन्याओं को अच्छी सिक्षा का अनुदान प्रदान करते हैं